जी हाँ हमें लगता है सिक्षित लोग अच्छी तरह पेश आते हैं क्योंकि हमने देखा है कि असिक्षित व्यक्ति में किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति से सलाह लेता है परंतु सिक्षित व्यक्ति अपनी समझदारी व्यवहार और सिक्षित होने के कारण वह स्वयं व्यक्ति से किस प्रकार का व्यव्हार करना है कैसे कार्य को किया जा सकता है हाँ हम जानते हैं कि सिक्षित व्यक्ति समाज में हर जगह सम्मान पाते हैं उस वजह से उसको जो व्यवहार होता है वह सामने वाले के व्यक्ति सम्मान और प्रदर्शित करता है और सिक्षित अपने घर परिवार समाज आस पड़ोस के व्यक्ति और भी हाँ फ्रेंड सर्कल सबसे अच्छे से पेश आता है इसी प्रकार बदलते दौर में हम देखते हैं कि हाँ सिक ब सिक्षा के लिए महिलाओं और बालिकाओं को भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि समाज में काफ़ी सम्मान किया जा सके जिससे व्यक्ति जो सिक्षित होते हैं उनका व्यवहार आचरण रहन सहन सभी में बदलाव होता है और वह अच्छे से पेश आते हैं और सिक्षित व्यक्ति ऐसा भी होता है जो दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है सम्मान तो वह करता ही है पर वह एक ऐसा वह है कि जैसे किसी कार्य को या किसी भी चीज़ में किसी को आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के लिए या किसी व्यवसाय को प्रारम्भ करने के लिए या हमारे परिवार में कोई कार्यक्रम है तो किस तरह से करना है उसकी समझदारी से वह सूझ बूझ से अच्छे से सारे कार्य को कर सकता है या फ़ैमली में किसी भी तरह की बात करनी है तो वह बता सकता है कि आप इस तरह से बात करिए सिक्षित व्यक्ति में सारे गुण होते हैं समझदारी के और वह लोगों को समझाने में भी सक्षम होता है हम जितना हँ सभी असिक्षित लोगों में भी समझदारी होती है पर असिक्षित लोगों की अपेक्षा सिक्षित लोगों में से ज़्यादा समझदारी होती है अंडरस्टैंडिंग होती है